بھارت میں ڈیزیٹلائزیشن بھارت کے عام لوگوں کو عام لوگوں کے کاموں کو بہت آسان کر دیا ہے جیسے ٹکٹ بکنگ کرنا ہوٹل کی بکنگ تازہ ٹرین سفر کے وقت پلیٹ فارم نمبر اسٹیشن یا اور بھی کوئی بھی کام جو بہت دن لگتا تھا دو دن چار دن یا گھنٹوں کا کام ہم لوگوں کام منٹوں میں کر دیا اسی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے کیسے کچھ سالوں پہلے ہم لوگ قطاروں میں لمبی لمبی قطاروں میں ٹکٹ کے لیے لگتے تھے اور ہمارا پورا دن بیکار چلا جاتا تھا اور پھر شام میں کام ہوتا بھی نہیں بھی ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور ہم لوگ اپنے فون سے ہی اس کے ایک ایپ میں ویب میں جا کر آئی آر سی ٹی کے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور بھی ایسے بہت سارے کام ہیں جو خود کر سکتے ہیں بنا کسی کو بنا کسی کے ہیلپ لیے یا کسی کو بتائے خود کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جیسے ہوٹل بکنگ کا ہوا آج کل اویو جیسی بہت ساری ویب آ چکے ہیں ایپ آ چکے ہیں جس سے ہم آن لائن کر سکتے ہیں اب لمبی قطاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں وہاں جا کر بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اس سے ہم لوگوں کا سمے اور سمے اور فزیکلی فزیکلی پریشان ہونا بھی بچا اس لیے ڈیزیٹلائشن ڈیجیٹلائشن کا بھارت میں بہت بڑا اپیوگ ہے اور اس کا بہت زیادہ امپورٹینس بھی ہے